हाँ हमने बचपन में इतिहास पढ़ा है और बहुत ही आनंद के साथ में पढ़ा है तो ये एक ऐतिहासिक कहानी के बारे में हम बताएंगे कि महाराजा चंद्रगुप्त और और कालिदास ये दोनों दोस्त थे और एक बार उनकी सभा हुई तो उस सभा में चंद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त और कालिदास दोनों ही एक जगह में थे तो उस समय बहुत गर्मी का समय था और कालिदास पसीने से पसीने पसीने हो गए थे तो पसीना होने के कारण चंद्रगुप्त उनकी मजा लेने लगे और बोलने लगे कि बोले आप कितने कुरूप दिख रहे हैं तो कालीदास ने उनको उनको बोलकर जवाब नहीं दिया और उनको एक कहानी तैयार की और उस कहानी के रूप में उनको जवाब दिया गया और उस कहानी का जवाब ये था कि उन्होंने एक मिट्टी की सुराही एक सोने की सुराही लाकर उनके सामने में रख दी और सोने की सुराही लाकर वो सोने की सुराही का पानी उनको पीने के लिए कहा गया तो महाराजा भी एकदम चकित हो गए कि बोले मिट्टी के सुराही का पानी पिया जाता है सोने की सुराही का नई तो कालिदास इसके ऊपर में बोले की बोले महाराज महाराज सुराही तो मिट्टी की होती है सोना तो सुंदर होता है अट्रैक्टिव होता है लेकिन सुराही तो मिट्टी की होती है वो तो कुरुप होती है लेकिन उसका पानी तो ठंडा होता है तो इस बात के प्रभाव से महाराज बहुत खुश हुए और कालिदास की खूब जमकर तारीफ़ की